बचपनमे जब गाछीपर चढ़य रहियै तऽ डर होइत रहय छै धीरे धीरे प्रैक्टिस करैत रहय छियै जे कही टाँग आर नहि फिसलि जाइ टूटय आरके डर होइत रहय छै हाथ पयर टाँग फिसलय छै तऽ टूटयके डर होइत रहय छै लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस बनि जाइ छै तब डर हल्का हल्का खत्म भेल जाइ छै तबपर भी डर होइत रहय छै तबो चढ़यके कोशिश करैत रहय छियै बहुत बहुत उँचापर डर होइत रहय छै तबो डर लेकिन राखय नहि छियै चढ़ते रहय छियै सबदिन

टाँग हाथ टूटयके डर होइत रहय छै जबो चढ़य छियै धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सिख जाइ छियै तब डर धीरे धीरे हटि जाइ छै चढ़ते रहय छियै लेकिन सब दिन उँचा उँचा जगहपर चढ़य छियै डर होइ छै हल्का हल्का आबो धीरे धीरे चढ़ते रहय छियै चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे प्रैक्टिस बनि जाइ छै तऽ सब दिन चढ़ते रहय छियै पेड़ तेर गाछ वृक्ष झूला तुला सब चीजपर चढ़य छियै आब धीरे धीरे लेकिन डर होइ छै हल्का गिरय तिरयके गिरयसँ किछु भी भए सकय छै उँचा जगहपर सँ उ प्रैक्टिस बनैते बनैते सीखते रहय छियै आरामसँ बनि पूरा चढ़ते रहय छियै हरेक चीज पर उँचा उँचा स्थानपर चढ़य छियै सब दिन डर होइत रहय छै हल्का हल्का आबो धीरे धीरे चढ़ते रहय छियै सबदिन चढ़ते रहय छियै